हेलो सर सर अपने इस्कूल में लैब के लिए जानकारी चाहिए सर मैं बोल रहा था अपने इस्कूल में ना जीव विज्ञान की प्रयोगशाला नहीं है नहीं तो सर बच्चों को आवश्यकता होती है प्रयोगशाला खैर अभी दौरे पर साहब उन भी आने वाले हैं तो अपने को प्रयोगशाला की जरूरत पड़ेगी सर आपके सर जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न हैं तो बच्चों के समझ में नहीं आता है उनका क्या करना है सर अब अरे नहीं ना सर उनका पेपर पास में आ गया जब तक की उन्हें समझाएंगे नहीं जब तक उन्हें समझ में कहाँ से आएगा अच्छा सर सर आप जल्दी से जल्दी कोशिश करोगे अपनी लैब बन के तैयार हो जाए और साहब भी दौरे पे आने वाले हैं बच्चों के पेपर भी पास में आ गए उन्हें समझना पड़ेगा ना सर तो सर जल्दी कर दीजिए ओके और सर कब तक सर कब तक के कर दोगे सर लैब में फुल सुविधा होनी चाहिए ना सर ठीक है धन्यवाद सर